हां जी डाक्टर साह्ब याद ऐ डाक्टर जी कुत्थै ओ तुस क्लिनिक बिच्च बैठे दे ओ डाक्टर डाक्टर जी मेरे कोई दाढ़ा दांद खराब होई गेदे ते मैं दाढ़े दी फिलिंग करानी ही तुस कुत्थै बौंह्दे भला थुआढ़ा अड्रेस पता नेईं असेंगी कुत्थै बौंह्दे ना ना दाढ़े गी गै अच्छा ते किस दिन बोह्गे तुस किस केह्ड़ा केह्ड़ बार ओ बेही सकदे ते अज्ज ते मंग अज्ज ते सोमबार ऐ अजें अच्छा फ्ही तुसें औना किल्नू ऐ बापस खरी ते फ्ही बाकी खर्चा खुर्चा केह् किन्ना इक दाढ़ जि'यां मेरी इक दाढ़ खराब ऐ ते मैं ओ भरानी ते किन्ना खर्चा आई जाह्गा मेरा ओह् दाढ़ मेरी कुंदै खाई ओड़ी हां पूरी गै दाढ़ खाई ओड़ी दी नेईं नेईं चिली दाढ़ ऐ चि चिली हां कोई नी फ्ही ते तुस खर्चा खुर्चा नेईं ना दस्सेआ तुसें